जी पिछले कुछ वर्षों में एंटरटेनमेंट में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं पहले लोग जो एंटरटेनमेंट है मनोरंजन है एक साथ मिल के किया करते थे पर पहले के टाइम पर जो तरीक़ा है वो कुछ अलग हुआ करता था पहले लोग एक साथ बैठ कर गाने गया करते थे एक साथ बैठ एक साथ डांस किया करते थे है ना उसके बाद फिर रेडियो की उत्पत्ति हुई रेडियो आया तो लोग उस पर गाने सुनने लगे तो उससे उनका मनोरंजन होने लगा फिर लोग एक दूसरे से कुछ थोड़ा दूर रहने लगे और अपना मनोरंजन अपने में ही करने लगे फिर उसके बाद हमारे उसके बाद टी वी आ गया उसके बाद टी वी आ गई टी वी से मनोरंजन लोग करने लगे मोबाइल फ़ोन आ गए मोबाइल फ़ोन से मनोरंजन होने लगा तो काफ़ी सारे में बदलाव जो है वो जीवन में आए फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया कंप्यूटर से मनोरंजन बच्चे बड़े हर तरीक़े के लोग करने लगे तो ये जो बदलाव है वो इस तरह से आए हैं